ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہار کا سیمانچل کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سیلاب سے بہت ہی زیادہ متاثر علاقہ ہے ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے لوگ طرح طرح کے کم کام کر رہے ہیں الگ الگ کاروبار کو یہاں چلایا چلایا گیا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعدات ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالامال کیا ہے ہم جہاں ان میں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانہ کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی اگر ہم بات کریں بات کریں تو کچھ سالوں پہلے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے اہم کھیتی تھی اور اس کو بڑے کاروبار کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاروبار کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کاروبار کو مضبوطی مضبوطی ملتی ہے اور اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانہ مکھانہ کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جو لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانہ کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرح آ رہے ہیں لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے